दिक्खो जि'यां एजूकेशन दा ब्रदर गी बी अपने भ्राऊ गी बी में एजूकेशन में अपने शा जादै देना चाह्न्नां जिन्नी अं'ऊ करी सकदा करै एह्दे आस्तै गै जि'न्नी एजूकेशन अं'ऊ आखना अगर पढ़ना चाह्ंदा जित्थें तक्कर पुज्जना चांह्दा पुज्जै ओह् ते इ'यै अपने शा करना चाह्न्नां जि'न्ना जे किश करना उस करी सकदा ओह् पढ़ी सकदा ते जि'यां अग्गै जागत् आइयै जागतै निक्का बच्चा ते अजै पढ़ा दा ते उसी में इ'यै आखना चाह्न्नां के जि'न्नी तू एजूकेशन पढ़नी जि'न्ना जे कुछ करना तोह् पढ़ी चल तू जित्थें धोड़ी एजूकेशन पढ़नी पढ़ ते होर बी में बड़ा किश समझाना उसी जि'यां साढ़े च साढ़े च गल्ला बीत्तियां इं'या नै उसी समझांदा गलत रस्ते उप्पर नेईं चलना ते सिद्धे रस्ते चलना नशे नूशे नेईं करने अज्जै कल्लै दे जागत् दिक्खो तां नशे करा दे न ते उसी में समझाना कि थोह्ड़ा के नशे नेईं करने एह्दे आस्तै अपने जेह्के फ्रैंड न उ'नें बी इं'या नै समझाना ते अं' अ'ऊं अपने जागतें ईं आखना अं'ऊ ते एह्दे आस्तै के एजूकेशन ऐ जेह्की उसी अच्छे तरीके नै हासल

आं जित्थें तक्क पढ़ना ते अजकल दी जेनरेशन ऐ जेह्की तां ओह् मां प्योऽ गी समझदे नेईं है'न अज कल अजकल उप्परै ई दाह्ड़े मारदे न उंदे जेह्का केईं समझांदे मां प्योऽ तां ओह् सुनदे नेईं न ते एह्दे आस्तै इ'यै एजूकेशन ऐ तूं पढ़ा ना जेह्ड़े पढ़ना पढ़न कन्नै मां प्यो गी समझान एजूकेशन देन उ'नेईं अग्गें जेह्के पढ़े लिखे दे जागत् उं'दा शा बी एजूकेशन लेन ते बड़ा किश सिस्टम अग्गें एजूकेशन बड़ी थ्होंदी बंदे ई एह्दे आस्तै अपने जागते गी अं'ऊ इं'या निं आखदा की ब्रदर गी बी इं'यै निं आखदा के अग्गें एजूकेशन अपनी जि'न्नै तक्क होंदी करो